एह् कोशन ऐ कि किन्नी स्पैशैलिटी प्लेस स्हाड़े कन्नै ऐ क्लोथिंग फूड जिन्ना बी ते सब तूं पैहली गल्ल ऐ ते मेरी प्लेस ऐ जिद्धर में रौह्ना मैं ते रौह्ना स्वर्ग बिच ऐ में रौह्ना वैष्णो देवी कटड़ा वैष्णो देवी ते उस जगह दी स्पैशैलिटी स्हाड़ी मां वैष्णो देवी ऐ माता रानी माता रानी दी कृपा ऐ जेहदे बिच लाखों श्रद्धालु इन्नी श्रद्धा बिच आंदे ऐ कोई स्हाब नीं ऐ किन्ने श्रद्धालु आंदे ऐ किन्नी श्रद्धा ऐ किन्नी चड़तल चढ़दी किन्नी किस स्हाबै कन्नै लोग आंदे किस स्हाबै कन्नै माता गी मनदे ओह्दे बिच ते कोई शक के नी ऐ कोई मतलब आखदे आह्ली गल्ल के नी ऐ मतलब सारी दुनिया गी पता कि किन्ने लोग वैष्णो माता गी मनदे ऐ ते स्पैशैलिटी स्हाड़ी जगह दी इयो ऐ कि माता रानी दी पूरी मेह्र ऐ कटड़ा उप्पर बड़ी सोह्नी जगह ऐ प्हाड़ें बिच मेरी माता रानी बस्सी दी ते नीचे कटड़ा बी शैल मार्किट बनी दी लोग उद्धर शैल बिजनस करदे माता रानी दे नां दी माता रानी दी रूट्टी चलदी पूरे कटड़े च ते जेह्ड़ी जेह्ड़ी स्पैशैलिटी में आक्खा नां पैह्ली गल्ल ते स्हाढ़े अघार जित्तो होई गे स्हाड़ी नौ देवियां होई गेइयां धनसर होई गे शिवखोड़ी होई गे देवा माई होई गेई देवी पिंडी होई गए बड़ी शैल शैल जगह वैष्णो देवी दे अलावा कटड़ा दे लोकल एरिया बिच बी हैन लोकां आस्तै घुम्मने आस्तै न्हान आस्तै दर्शन करन आस्तै ते बंदा उप्पर चली जा माता रानी दे चरणां बिच ते प्हाड़ प्हाड़ सुंदर ल्हाका ऐ ते सोह्ने लोग कटड़ा दे ते स्पैशैलिटी शैल रूट्टी शैल बधिया बधिया फेमस फेमस रोटियां थ्होनियां ते कन्नै गै जित्थै माता रानी दी मेह्र ऐ उस जगह उप्पर कोई स्पैशल चीज होई केह् नी सकदी जे बंदा उप्पर जा पैह्लें ते बंदा जंदा चरण पादुका माता दी जिद्धर माता दे पैहले चरण पे हे उद्दर जाइयै बंदा दर्शन करदा माता रानी दे फिर माता जंदा अद्ध कुंवारी जित्थै माता रानी ने अपने केश धोते हे ते कन्नै फिर उद्धर गर्भजून दी गुफा ऐ जिद्धर माता रानी नौ म्हीने रेही ही ते फिर बंदा उप्पर जंदा हाथी मत्था ते हिमकोटी करियै बंदा वैष्णो देवी जंदा माता दे दरबार माता दे दरबार दर्शन करदा माता रानी दी कृपा लैंदा माता रानी दे उद्धर आरती होंदी ऐ दो टैम दिनें दी उद्धर इ'यै बंदा बैठदा आरती बिच बंदा बैठदा बड़ा किस्मत आह्ला बंदा होंदा जेह्ड़ा माता रानी दी आरती बिच बैठदा ते आरती दा लाभ लैंदा आरती दा हस्सी खुशी जंदा आरती दी जिन्नी बी ओह् केह् आखदे माता रानी दी मेहर हुंदी कृपा होंदीं ते ओह् लैंदा ते ओह्दे बाद च स्हाड़े उप्पर जाइयै भैरो घाटी आंदी जिद्धर माता रानी ने भैरो बाबा गी मारने दा आशीर्वाद दित्ता हा की कोई बी मेरे दर्शन करन आग जदूं तक्कर भैरो नी जाग मेरे दर्शन कम्प्लीट नी होंदे तां करियै ओह्दे आस्तै हून पंघूड़ा बी लाए दा खंडोला खंडोले बिच बेहियै बंदा उप्पर जंदा मजे कन्नै भैरो घाटी ते भैरो घाटी भैरो बाबा दे दर्शन करियै ते विभूति खाइयै ते माता रानी दे पूरे दर्शन कम्प्लीट हुंदे ते भैरो घाटी बंदा थल्लै उतरेआ ते थल्लै लगदा बादल स्हाड़े थल्लै न इस जगह इस स्हाबै दी जगह ऐ सोह्नी सनक्खी माता रानी दी जिद्धर आने दा हर बंदे दा सपना होंदा वैष्णो इक बार जान दा ते ओह् आहली जगह ऐ स्हाड़ी जेह्ड़ी स्पैशल जगह जेह्ड़ी स्पॉट ऐ जेह्ड़ी माता रानी दी मेह्र ऐ पूरा रियासी जिद्धर किले बी हैन ते होर बी माता रानी दी जि'यां में आखेआ देवी पिंडी देवा माई होर बी बड़े बड़े प्यारे सोह्ने सोह्ने स्थल न माता रानी दे जित्थै बंदे आइयै न्हौंदे बंदे माता रानी दे दर्शन करदे ते एह् स्पैशैलिटी स्हाड़ी जगह दी माता वैष्णो माता रानी दी मेह्र ऐ स्हाड़े उत्थै ते जय माता दी एह् ऐ स्हाड़ी जगह दी स्पैशैलिटी